छोकिरियूं ऐं छोकिरा ॿई सभु रांदियूं खेॾंदा आहिनि पर छोकिरियूं हीअं त घर जूं रांदियूं वधीक रमंदियूं आहिनि ऐं छोकिरा ॿाहिरि जूं रांदियूं कंदा आहिनि ऐं घर वेठे ए ए जीअं त छोकिरियूं घर वेठे किचन सेट ॿा ॿा बार्बी सेट लूडो घर घर खेॾदियूं रमंदियूं आहिनि ऐं जीअं त छोकिरा घर जे ॿाहिरि ई कंदा आहिनि ऐं ऐं क्रिकेट क कब्बडी खो खो ए एॾो ई रमंदा आहिनि छोकिरियूं ॿाहिरि रमणु चाहीनि त रमी सघंदियूं आहिनि छो त सभु सभु रांदियूं सभेई ई खेॾी सघंदा आहिनि